नोंथांनि गलानिफ्राय आंनो सा नैजिजन सुबुंनि थाखाय मिस्ति आरो सिंग्रा जुनानै हर लोगोसे साहाबो हरफा आरो साहायाव सिनिखौ एसे खम हो आरो नोंथांनो बे मुवा बेसादनि बेसेनखौ आङो फन पे जों हरनाय जागोन नोंथाङा थाबैनो हरनो हागोन ना